پہلے جب تک ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تو ریڈیو پہ ہم لوگ خبریں سننا پسند کرتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریڈیو کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل تو اب ریڈیو پہ خبریں سننا ہم لوگوں کے شوق میں نہیں رہا اور جو چینل ہم فالو کرتے ہیں عام طور سے ایسے چینل بہت کم ہے جو حقیقت دکھاتے ہیں تو ان میں جیسے رویش کمار آفیشیل ہے اسی طرح ستیہ کی تلاش ہے اور بھی ایک دو چینل ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایکٹیو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں پی ایچ ڈی اسکالرس ہوتے ہیں پروفیسرس ہوتے ہیں ہم ان کو فالو کر لیتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں صحیح خبریں مل جاتی ہیں تو بجائے ہم کسی نیوز چینل کو فالو کرنے کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ہم ان کو فالو کر لیتے ہیں